آج صبح کے وقت کافی تیار کر رہے ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کا ذائقہ بیان غیر معمولی طور پر دیہاتی ہے کریں کہ آپ کس طرح کافی بنانا بند کر دیں گے اور دیہاتی ذائقہ کی تصدیق کے لیے براہ راست پانی کا ذائقہ لیں گے کسی بھی دوسری چابا کی وضاحت کریں تو آپ کریں گے جیسے کہ پانی کی ظاہری شکل اور وہ پھر اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے آپ اس مسئلے کے اطلاع دینے اطلاع دینے کے لیے واٹر اتھورٹی سے کیسے رابطہ کریں گے اور پانی کے معیاد کی جانی جانچ کے درخواست کریں گے صبح پانی پینا بہت زیادہ صحت کے لیے ضروری ہے اور اگر ہم روزانہ صبح پانی کا ذائقہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پانی کیسا ہے اگر پانی اچھا نہیں ہے تو اس سے ہماری صحت پر بھی نقصان پڑے گا اور پانی اگر ہمارا اچھا نہیں ہے تو ہمیں منسپالٹی پر فون کر کر اس کی جانچ کے لیے اطلاع دینی پڑے گی اور منسیپالٹی والے آ کر اس کی جانچ کریں گے اور اگر واٹر اتھورٹی پانی جانچ کرنے کے لیے نہیں آتی تو ہمیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کو اس کا کی اطلاع دینی ہوگی پانی اچھے اچھا ہوگا تو صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے صبح انسان کو خالی پیٹ پینے کی اگر عادت پڑ جائے تو وہ پاس کوفی بنانا بھی بند کر دے گا کوفی کی لت اس سے ہمارے سے اپنا آپ چھوٹ جائے گی اگر ہم صبح پانی پینا شروع کر دیں گے اگر ہم نے ایک مہینہ صبح پانی پینا شروع کر دیا تو ہمیں صبح پانی پینے کی ہی عادت پڑ جائے گی اور ہم پھر کافی نہیں پئیں گے کافی صبح خالی پیٹ پینے سے شریر کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے انسان کے جسم کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر خالی پیٹ چائے یا کوفی پیتے ہیں تو صبح اگر خالی پیٹ ہم پانی پیئیں گے تو ہمارا پیٹ اچھے سے صاف ہوگا اور جتنی بھی پیٹ کی بیماری ہیں وہ اپنا آپ ختم ہو جائیں گی پھر ہمیں جب اتنا اچھا لگے گا تو ہم کافی بنانا اپنے آپ سے ہی بند کر دیں گے